हेल' औ

औ माब्ला थांगोन गाबोन ना औ खैथासोयाव फैनो हागोन

भाराया बिदिनो सातस' लायो आं दिसकाउन्ट आथ' एसे एनै जागोन जानाया ओरै जोंनाबो एसे थाउननि भारा होनांगौ जायो नालाय लामायाबो एसे बारा मोजां नङा खस्थ' जायो आरो उनाव फैनानै रायज्लायफैनो हागोन द'जौ जागोन दे होनबालाय थांनो हायो जागोन दे गाबोन होनबा बै रौमारि हाथायावनो थायो आं बेयावहाय फैबानो जाबाय दाथ' लामा गाज्रि नालाय एसे गोबाव लानो हागौ आरो एक घन्टा दुइ घन्टा लानो हागौ औ औ खैला मैला औ खैलामैला आं आमथेखासिमल' थाङो दे खिन्थु आमथेखायाव

गाबोन लोगो लानो हागोन दे रौमारि बाजाराव बे चापागुरिनि सानजायावहाय

औ दे दे औ दे गाबोन खल खालाम बानो जाबाय दे